हँ बोलऽ हँ यहाँ बहुत सुबिधा हीकै

ठीक छै ने हँ आबि जेबै ठीक ने नहि नहि हँ हँ पूछनाइ जरूरी हइ ठीक हइ चलि आबै ने हम बढ़िऑं से मतलब दिखा देब ठीक छै ने ठीक हँ ठीक हइ ठीक छै आबऽ यहाँ सब चीजके सुबिधा हीकै

तऽ आबऽ कब आबै छियै ठीक हइ ठीक छै आबऽ तऽ हम देखा देब अहाँकेॅं हँ सब चीजके सुबिधा छै एम्बुलेंसके पानी आरके अगर ज दरकार पड़तै तऽ पानियो आर चढ़ाय सकै छियै दर दबाइ बहुत अच्छा दै छीकै इसब से अइए ने तऽ हम मतलब देखाय देब अहाँकेॅं

ठीक छै ने हँ हँ पूछि लेलिए तऽ बहुत ने अच्छा हइ ठीक छै अइए ने देखाय देब हम अहाँके